ॿ हज़ार ॿ सौ पंजाहु अठ हज़ार पंज सौ चालीह हिकु सौ वीह ॾह हज़ार हिकु सौ पंजाहु वीह हज़ार पंज सौ सठि